हैलो नमस्कार नमस्कार की यौ की हाल समाचार

हॅं

हॅं हॅं बड नीक बड नीक प्रश्न केलहुॅ हँ अहाँ यौ आ बाबा नागार्जुन जनजीवनके एतेक करीबसँ देखलखिन आओर ओहि जनजीवनमे हुनका जे आन लोकक दुःख सङ्ग औगनाहयट की सभ भेटलनि आ ओ ओ ओहि तथ्यके ओहि दुःखके ओय औंगनाहयटसँ जे विचलित भेलाह वएहा अपन कवितामे देलखिन हरिश्चंद हरीश हरिश्चंद हरीश हुनकर जे अनुवाद केलखिन हँ एकटा ओ कहै छै जे अथी से ओहिमे चित्रसभ देखबै अकाल पर छै ओ आह हाहा ओह्ह बहुत नीक बहुत नीक लागत जी जी जी कहै छै जे छपुनिया काटब कहै छै जे चूल्ही रहल उपवास असली उपवास छै यथार्थ की ओहिमे आगि नहि जरलैया एतेक निर्धनता छै जे ओ उपवास छै चूल्ही उपवास छै अर्थात ओहि लोक उपवास राज राजके राजके देखबनि एक से एक कविता हुनकर गीत ओह हुनक कविते मोन परैया कविताक लेल कहै छथिन जे कोनो असाहिन पसाहिन ने ने कोनो गहना गुड़िया भेल विवाहेटा गुदरिय लऽ कऽ एता उलिया बनि कहैया हमर कविता अब आब अहाँ देखियौ जे ओहि आदमीके जे कतेक जे माने सरलीकरण पर कविता कोना कही ताहि पर कतबे पंक्तिमे कहि जाइ छै ताहि दुआरे नीक लगै छै सभके आओर आओर तैं अहा आ बाबाके बाबा विद्यापति हुनकर तऽ गपे नहि हुए ओ तऽ जनजनमे व्यापित भऽ गेला पिया मोर बालक हा पिया मोर बालक हम तरूणी गे कोन तप चुकलहुँ भेलहुँ जननी गे ओतऽ से जे हुनकर अथी शुरू होइ छनि एहिठामसँ लऽ कऽ आओर तातल सैकत वारि बिन्दु सम सुतमित रमनी समाजे आब बुझियौ जे जीवनके जे गीत छै हेतै जे निर्व्यक्तिकता जे हँ अहाँ अहाँ ई कहै छै जे नवमे अहाँके चर्चा छै हरिशचन्द हरीशक पढू हिनका अजीत आजादक पढू कहै छै जे प्रवीणके पढू सभमे अहाँके भेटत गाम तकै छी गाम आ हा हा हा हरीशक छनि गाम तकै छी गाम हेरा गेल ई गामक संस्कृति जे बदललै आयैं

हैं हैं कहै छै जे हमर हैं हैं हैं हैं अहाँ एहिना नव नव पढ़ैत रहू नव नव कहै छै जे लोकोके देखियौ पुरनो लोकोके देखियौ पुरनोसभके देखियौ सभके समान